मूंखे रोटी करण सां ख़ुशी मिलंदी आहे छोकी रोटी करण सां हथनि में सवाद बि वधंदो आहे ऐं घर जा माण्हूं बि रोटी खाई करे ख़ुशि थींदा आहिनि रोटी सुठी हुजे त प्रज़ेंट मिलंदी आहे तॾहिं मां रोटी ते वधीक ध्यानु ॾींदी आहिया ऐं रोटी ई अनपूर्णा देवी बि चवंदा आहिनि तॾहिं मां रोटी ध्यानु ॾेई करे प्रेम सा कंदी आहियां रोटी अहिड़ी शइ आहे की इनमें जेतिरो बि अंदरि वञो एतिरो नवों इ ई एतिरो ही नओं नओं सिखणु मिलंदो आहे रोटी तरह तरह जी थींदी आहे पर मूंखे सिंधी रोटी करण में वधीक मज़ो ईंदो आहे असांजे घर में सिंधी रोटी सभु शौक़ीन आहिनि ऐं सिंधी रोटी मूंखे सवली लगंदी आहे तॾहिं मूंखे रोटी करण सां ख़ुशी मिलंदी आहे